हाँ मुझे संगीत की बहुत शौक है क्योंकि संगीत मतलब एक से कह सकते हैं कि संगीत मुझे बहुत पसंद है और संगीत में सीखना सीखने के लिए तो मैं पियोना तबला ये सब सिखाना चाहूँगी क्योंकि पियोन की जो ट्यून होती हैं मुझे बहुत पसंद है और पीयोना बजाने में भी अच्छा लगता हैं और बहुत अच्छा ट्यून हैं उसका जिस के कारण मुझे पीयोना सिखाना है और मैं मुझे संगीत बहुत अच्छा लगता है और वाद्य यंत्र में जैसे हारमोनियम तबला ढोल ये सब होता हैं और